बचपन से अभी तक मुझे खेल का काफ़ी शौक़ रहा है मैं कई गेम खेलता था हॉकी क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटल टेबल टेनिस लॉन टेनिस पर सब से अधिक यदि मैं बोलूँँ कि पसंदीदा खेल मेरा फुटबॉल है मतलब मुझे क्रिकेट देखना अच्छा लगता है पर खेलने में फुटबॉल अच्छा लगता है फुटबॉल में मैं लेप्ट फ्रंट पर खेलता था और कक्षा ग्यारग में मैंने एक टूनामेंट खेला था उस टूर्नामेंट में मुझे प्येलर ऑप द मैच का अवार्ड भी मिला था और मैंने उस टूर्नामेंट में छः गोल मारे थे हालांकि उस टूर्नामेंट में हमारी टीम हार गई थी पर हम ने काफ़ी संघर्ष किया उस टूर्नामेंट में मेरा पैर भी मोच खा गया था